کل میں ایک موبائل لے کے آیا اس کا بیٹری بیک اپ اور کیمرہ بہت بڑھیا اور اس میں ایئر ایئر فون اور چارجر ساتھ میں ملا ٹیمپرڈ بھی تھا اس کے ساتھ میں جو بہت ہی بڑھیا اور بہترین خوبصورت رنگ اس کا اور اچھا بھی لگ رہا عموماً زیادہ تر موبائلوں میں ملتا بھی نہیں ہے چارجر اور یہ ایئر فون زیادہ تر بند ہی کر دیے گئے ہیں